म्हज्या वाठारांत खुबशीं रुग्णालयां आनी सरकारीभलायकी केंद्रां आसात जीं सतत उपलब्ध आसतात सहजतायेन तीं मेळपा सारकीं आसात जेन्ना जेन्ना एमरजंसी आसता लक्ष्य तेन्ना ती ऑपन आसता खंयचो पेशंट जर गेलो जाल्यार ताका एमरजंसीकच्या वेळार ट्रिटमेंट दिवपाचो काम चलता